हँ हँ सब्जी लेबाक अछि तऽ हमरा लग छै सब्जी आलू गोभी छै मिरचाइ छै बैगन छै सीम छै टमाटर छै कोन सब्जी लेबाक अछि अहाँके सब सब्जी छै हमरा लग ताजा ताजा सब्जी मिलत छै हमरा लग सब सब्जी छै सब्जी बैंगन दै छियै बीस रूपअ आलू कोबी दै छियै तीस रूपअ कोबी दै छियै बैगन दै छियै बीस रूपअ टमाटर मिलत दस रूपे पौआ भिंडी मिलत अथी मटर छिम्मी मिलत दस रूपे पौआ धनिया पत्ता सब सब्जी छै हमरा लग सब दसे रूपे पौआ ठीक छै अहाँ जखन अयबै तखन अहाँके दऽ देब सब्जी ताजा सब्जी छै पाइओ ने जोरि कऽ भेज देबै हँ सब्जी छै सब सब्जी मिलत हमरा लग कोनो दिक्कत नहि छै हँ सब्जी आर मिलत ओ ठीक छै छै हमरा पास कोबियो छै कोन कोन सब्जी लेबै आओर ठीक छै छै बैगनो छै टमाटरो छै कोबियो छै धनिओ छै मटरो छै पियाज रखने छियै आलू रखने छियै अहाँ लेबै जे लेबै से अहाँके हम दऽ देब ठीक ठीक छै हम कथी हँ सब चीज छै आटो छै आटो आटो छै चावलो छै दोकाने रखने छियै तऽ सब चीज छै ने पास मे ताजा सब्जी मिलत अच्छा चावल मिलत अच्छा गहूॅंम आटा मिलत

अच्छा ठीक छै ताजा ताजा हमरा लग मिलत अच्छा सब्जी नीक सब्जी यऽ

ठीक छै दऽ देब सब चीज दऽ देब सब चीज दऽ देब कनी अहाँके लै लए कखन अयबै कए बजे अयबै कखन अयबै लै लए से हम दोकान पर रहब ने हम दोकान सँ उठि के चलि जेबै फेर दोसर ठिमा ने आओर सब्जी लाबे लए हमहुँ चलि जेबै बाहर सँ आनबै ने अहाँके इंतजार मे जे बैसल रहबै से नहि ने हेतै एके गो गैंहकी सँ पेट नहि ने भरे बला छै हम ठीक ठीक छै हम आयब अहाँ आबि जेबै तऽ हम सब्जी तौल के राखि दै छी ठीक छै राखे छी